अगर हम को मौक़ा दिया जाए तो हम अपने राज्य के जो अपने गाँव की कला के प्रदर्शन करेंगे अपनी कला संस्कृति को आगे दिखाएंगे जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में जैसे घड़ा हो गया चुक्कड़ हो गया ये हम जा कर विदेश या किसी भी जगह जा कर हम इस किसी अन्य देश में जा कर हम इस कला का कला शैली का प्रदर्शन करेंगे और इस कला को इसलिए दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन में लागत बहुत ही कम आती है और उस में खाना बनाना या खाना बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ पाया जाता है उसको खाने से कोई भी उस बर्तन में खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बीमारी नहीं होती है और यह बहुत ही स्वस्थ होता है और यह प्राचीन संस्कृति से जो मिट्टी के बर्तन चले आ रहे थे इस इस लिए हम अपनी शैली कला शैली का प्रदर्शन करना चाहेंगे अन्य देश में